ہم جس علاقے میں رہتے ہیں یہ سیمانچل کا جو بہت بہار کا ایک بہت مشہور و معروف علاقہ ہے سیمانچل کے اس علاقہ میں ہم پورنیہ ضلع میں رہتے ہیں اور پورنیہ ضلع اپنی کھیتی باڑی اور زراعت کے لیے بہت مشہور و معروف ہے پورنیہ ضلع میں لوگ مخلتف فصلوں کو لگاتے ہیں اور اس کی کھیتی کرتے ہیں ہمارے یہاں کسان اپنی فصلوں کو فروخت کرنے کے لیے دو طریقے اختیار کرتے ہیں ایک تو لوکل تاجر ہوتے ہیں جو کسانوں سے غلہ خرید لیتے ہیں اپنے گھر پر ہی کسان کے پاس سے وہ اس کے گھر جا کر غلہ لیتے ہیں اس کو اس کے گھر پر ہی غلہ کی قیمت مل جاتی ہے پھر وہ تاجر مخلتف کسانوں سے غلہ خرید کر ایک جگہ جمع کرتا ہے اور اس کو اسٹور کرتا ہے پھر مناسب وقت پر اس کو اچھے داموں میں بڑی منڈی میں جو گلاب باغ کے نام سے مشہور ہے وہاں لے جا کر اس کو فروخت کر دیتا ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر غلہ بہت زیادہ ہے فصل بہت بڑی تعداد میں ہے تو کسان خود ہی اس کو گاڑی میں بھر کر بڑی منڈی جو ہمارے علاقہ کی سب سے بڑی منڈی کہلاتی ہے جس کا نام گلاب باغ ہے اس میں لے جا کر فروخت کر دیتا ہے وہاں سے وہ غلہ دوسری ریاستوں اور مختلف جگہوں پر منتقل کیا جاتا ہے